दिक्खो अ'ऊं तु'सेईं सनानी आं मेरा नाम ऐ नेहा देवी ठीक ऐ अजें अ'ऊं करा नी आं ग्रैजुएशन ते ग्रैजुएशन दा मेरा चला जा लास्ट ईयर अ'ऊं ऐं सिक्स समिस्टर ते हून साढ़े इंटरनल बी औने आह्ले न दिक्खो मेरी इक ते पढ़ना मतलब कोई बी इंसान जेल्लै पढ़दा नुआढ़ा किश ना किश एम जरूर होंदा एंड मेरा एम जेह्का ऐ मेरा एम ऐ टीचिंग च जाना ठीक ऐ पढ़ाने दा मिक्की बड़ा शौक ऐ शुरू दा गै मिगी बड़ा शौक ऐ अ'ऊं केह् करदी ही जदूं मतलब हून पिच्छै जेह् कोई दसमीं ञारमीं च हून ते कॉलेज च जेल्लै पढ़ाइयां शुरू होई जंदियां ते बंदा बी बड़ा बिज़ी होई जंदा इन्ना टाईम निं लगदा दसमीं च मीं बड़ा शौक हा ट्यूशनां पढ़ानियां में अपने घर दे बच्चें गी गेरना पंज सत्त गी ते उ'नेंगी ट्यूशनां श्यूशनां पढ़ानियां बड़ा शौक ऐ मिक्की तां करियै में टीचिंग लाईन च जाना चाह्न्नी आं हून इ'यां में ग्रैजुएशन करा नी आं ते हून दिक्खो तु'सेंई पता इक न्यू स्कीम आई दी ऐ इक पैह्ले इ'यां जूट होंदा हा लेकिन हून सी यू टी दा होई दा ऐ हून पैह्ले सी यू टी देना ऐ रब्ब करै अगर ओह् पास होई आ ते ठीक ऐ पास होइया अगर ते प्ही में करनी ऐ ऐम्मे ए ऐम्म ए करनी में हिंदी बिच करनी क्योंकि दिक्खो हिंदी मेरा शुरू दा गै बड़ा अच्छा सब्जैक्ट रेहा ऐ मतलब हिंदी पढ़ने गल्लै ना मिक्की कु'सै गाइड दी जरूरत होंदी ही ते ना कु'सै चीज दी बस हां टीचर अच्छा चाहिदा हा टीचर जेह्का समझाई हा ते घर जाइयै अस अपना गै बनांदे हे शुरू दा मतलब मिक्की हिंदी बिच बड़ा ज़्यादा इंटरैस्ट ऐ में ऐम्म ए करनी ऐ हिंदी बिच ठीक ऐ ऐम्म ए करियै फ्ही में नुआढ़ै बाद च करनी बी ऐड्ड बी ऐड्ड करियै फ्ही नुआढ़ै बाद च गै कन्नै कन्नै अ'ऊं होर बी फार्म लांदी रौह्न्नी आं कोई जरूरी निं ऐ हून दिक्खो हां इक जेह्की चीज तु'सें सोच्ची दी जरूरी निं है तुस नुआढ़ै बिच्च गै कामयाब होग्गे केह् पता रब्ब ने केह् सोच्चे दा होए तुस कु'सै होर बिच बी होई सकदे कन्नै कन्नै फार्म बी भरदे जन्ने आं किसै होर बिच जि'यां ऐस्स ऐस्स सी दे फार्म होई गे एह् बी में लाने न अच्छा फ्ही कन्नै कन्नै कम्प्यूटर बी सिक्खना ऐ में कोई कोर्स करना कम्प्यूटर दा मतलब जित्थै मतलब इ'यां हॉबी जेह्की ऐ मेरी ओह् इ'यै ऐ कि में टीचिंग बिच जाना ऐ हिंदी बिच करनी लेकिन जित्थै मर्जी जगह् लब्भी जाह्गी तां एडजस्ट होई जाना तु'सेंई पता अज्जै दे जमाने कि'न्ना मुश्कल ऐ कम्पीटीशन बड़ा ज़्यादा ऐ बहुत मुश्किल ऐ नौकरी थ्होना एह् एह् निं एह् निं सोचना कि में नौकरी गै करनी नौकरी गै करनी होर किश कम्म निं करना होर बी बड़े कम्म करने 'ई ऐसी गल्ल निं है बस एह् जेह्का ऐ कि इक मोटिव जेह्का ऐ ओह् मेरा हिंदी बिच जाना ऐ और में हिंदी बिच इक लैक्चरर बनना चाह्न्नी आं इ'यां मतलब सोच ते बड़ी उ'च्ची रक्खी दी ऐ लेकिन अगर स्कूलै बिच बी मेरी कु'तै जॉब लग्गी टीचर बिच ते में बड़ी ज़्यादा खुश होगी बस रब्ब साथ देऐ ते अग्गे अग्गे करियै जि'यां जि'यां अ'ऊं अग्गे अग्गे जंदी जाह्ङ ते इ'यां इ'यां मिगी मतलब हौसला आवै इक न्यू न्यू चीजे दी करने दी कोई मतलब तरक्की करां अ'ऊं अग्गै जाइयै अपने मां ब'ब्ब दा नांऽ रोशन करां क्योंकि मेरे मां ब'ब्ब जेह्के ऐ ओह् बड़ी गरीबियै च रेह् दे अ'ऊं अस बड़ी गरीबियै च रेह् दे ते में चाह्न्नी आं में नौकरी करां में पैसा कमांऽ ते जेह्के मतलब जेह्की चीज इक मां ब'ब्बै गी इक बच्चे कोला इक जागतै कोला उम्मीद होंदी कि ओह् अ'सेंगी मतलब अऽ अजकल तु'सेंई पता गै जि'यां पैह्ले पैह्ले